लॉकडाउनमे हम लोग चाऊमीन बनाते थे चाऊमीन को पहिले उबालते थे उसके बाद प्याज व्याज काटके उसमे डालते थे मसाला नमक वह सब डालके बनाते थे टेस्टी बन जाता था फिर मीट या चावल बनाना पड़ता था तो मीट को भी धोके बनाते थे मसाला उसमे पीसना पड़ता था मसाला वसाला पीसके उसमे मीट मसाला गरम मसाला डालती थी फिर अच्छा से भूज वूजके मछली को फ्राई भी करते हैं तो उसको बरकनेके बाद उसमे डाल देते हैं डालनेके बाद वह अच्छा बन जाता है कभी कभी या जल गया तो खराब भी बन सकता है बन जाइ छै एक बार मोमो मोमो भी बाहर नहि खाइ छी बाहर घरपर बनाबै छी घर ओकरा लेल मैदा लावै छी मैदा शलगम सोयाबीन ई सब डालि दै छी एहि सबके लेल पहिले मैदा खरीदके लए एलिह सानलि शलगमके चीरके उबाललि सोयाबीन भी उबालके भूजके मसाला वसाला डालिके आओर तब मोमोके आटा सानिके उसको मोमो जैसे बनाके उसमे भरके पानि गरम करके उसमे डालते हैं या फ्राईवला बनाते है तो उसमे तेल वेल डालके उसमे तेल गरम हो जाता है उसको धरके उसमे छान देते हैं अगर बढ़िआँसँ फ्राई हो जाता है अच्छा लगता है स्टीम मोमो खाते हैं तो उसको उबालते हैं छलनी की सहायता से टेस्टी बन जाता है फिर